आङो माने आबादथिलियाव जोङो माने खोथिया फोजेननायनिफ्राय जों खोथियाखौ माबायदि फोनांगौ होनबा जोङो हाखौ जोङो दोखो दोखो एवनानै दै सोनानै हाग्राखौ फेसेवनानै जों हाखौ मोजाङैनो माने सार्स खालामनानै जोङो माइखौ सोमनानै गाजा बेरहोनानै बे हायाव माने जोङो खोथियाखौ फोजेननाय जायो फोजेननानै सप्तासे सप्तानैफोर जायोब्ला जोङो जौगायाखै बायदि मोन्दोंब्ला बिनि सायाव नोजोर लानानै जोङो माने हासार आजिकालि रासायनिक सोरकारि हासारखौ जों बाहायनोगोनां जायो बे सरकारि हासार बाहायाब्ला आजिकालि माने हायाबो हासार गैलायलांला बेनि थाखायनो जों बे हायाव माने मोजाङैनो जों हायोबा एक नम्बराव जोङो गोबोर हासारखौ गोबां माने होग्रोनानै जोङो एवनानै जों खोथिया फोयोब्ला माने बेलेक रासायनिक हासार जों होनांगौ गोनां जाया आरो गोबां माने आरो बे खोथिया जेतियानेकि जौवो जौनानै जोङो नैजिबा सान थामजि साननि गेजेराव जोङो हाखौ जोंनि गायगोनखौ फोमोननानै लाग्रोनानै जोङो मोजां सार्स खालामनानै हासार होनानै जोङो बेवहाय गायनानै जोङो गायनानैल' जाया माने जोङो गोबां नोजोर लानांगौ बे नोजोर लानायनि बेलायावसो नोङो खेति आबादखौ मोननो हायो दा नों जुदि गायनानैल' दलर थायोब्ला हाग्रायानो जादों ना बंग्रायानो जादों ना दैयानो हाबाखै बेफोरबायदि खालामोबा नों गायनानै जेबो मुलाम्फा गैया नों गायनानै दलर थायोब्लाथ' बे खेतिया बे जाखाथारनाय नङा आरो नों मोनखायाबो ओरैनो नोंहा हा दं होननानैल' नों माने गायदोंल' होननानै नों ओरैनो नामावसो थांगोन नों नंंखायनो गावखौ बासायनो थाखाय गावखौ फोथांनो थाखायब्ला जोङो खेति मावोब्ला आलि दाननायनिफ्राय आलि खोनायनिफ्राय गावनो मावनो नाजानांगौ आरो गाव मावनो नाजानानै जथेस्त' नोङो बे माइफोराव दै खम जादोंब्ला हा गायखांनानै बेखौ नोङो दै सोनांगोन हाग्रा जादोंबा हाग्रा फुनांगोन जौजासिमाव आरो माबायदि समाव जों हासार होयोब्ला हासार होनांगौ बेबस्ता समाव जों हासार होयाबा बेबो जानाय नङा नंखायनो नायनानै गावखौ सानफ्रोमबो दुब्लि बारियाव जोङो गिदिं गिदिं नायनानै जोंहा बे आबादखौ माबोरैहाय जाहोनो हागोन जों मोजाङै जोथोन लायोब्लासो जों बे बे खेतिनिफ्राय जोङो मोजाङैनो उतपादन मोननो हागोन आरो नङाब्ला जों मावनानै ओरैनो दलर थायोबाथ' बे खेतिया माब्लाबाबो जानो सान्स गैखाया आजिकालि आरो सरकारि हासार होआबानो रासायनिक हासार होआबानो जों बेफोर खेतिखौ मोननाया गोब्राब मानो होम्बा हाफोरा मावै मावै गोदोनिफ्रायनो मावबोनानै जोंहा हासार माने बायलांलाय लांबाय आं ओंखायनो दायो जाय जेरै रोंगौ ओरै गावबा गाव फोथांनो थाखाय बुद्धि साजायनानै जोङो गोबां माने खस्त' खालामनानैबाबो जों खेतिखौ मावनानै जोङो बोखांनानै लानांगौ आरो जोङो खेति बातिखौ जोङो गाव गावनो गोसो होनानै हानानै लाबोनानै न'आव मारा होनानै जानांगौसेबांखौ दोननानै जों माखासे माबाफोरखौ फाननानै जोङो बेफोरबायदिजोंनो जोङो गथ' गथायफोरखौ गाननाय जोमनाय कलेज फरायहोनाय बा एल पि स्कुलाव फरायहोनाय बेफोर बायदियाव जोङो गोबां माने फोरोंनायनि बेलायावबो जोङो रां रुफाजों जोङो आगबारिहोनो हायो नङाब्ला जोंहा जुदि खेति बाति मावनानै जुदि नोङो जेबो मिथिथाराब्ला माबोरैहाय खेति मोननो गावबा गाव गाव थांनानै थानो थाखाय जोङो जुदि खेतिखौ नोजोर लानानैसो जोङो गोबां बिस मननिफ्राय पसिस मननि थाखाय जोङो सेस्ता खालामनांगौ जायो दा बेफोरखौ जोङो गावबा गाव जुदि मोजाङै नोजोर होनानै माने मावनाय दांनायफ्राव जुदि खम जायोब्ला जोंहा गोबां माने गावखौनो गाव लोरबां मोनजानायनिफ्राय जोङो गोजानावसो थानांगोन मोनजानाय नङा जों बेफोरबायदिखौ अलसिया जानानै जोङो माने थानाया जोंनि थाखाय माने गोनांथि नङा बेनिखायनो जोङो जायखियानो जाया मानो जों मुलाम्फा मोननोबा जोंनि सायाव माने गोख्रों मावथि जाबासो जों बिनि बे आबादनि मुलाम्फाखौ जों माने मोननो हायो